ईअं असांजे शहर में गांधीधाम आदिपुर में चेटीचंडु ॾाढो रीति रवाज सां मल्हायो वेंदो आहे जीअं त ॾाढा माण्हू हिते शामिलु थींदा आहिनि ऐं कंहिं खे रोक टोक बि न हूंदी आहे ॿाहिरां बि ईंदा आहिनि माण्हू उहे बि घुमंदा आहिनि फिरंदा आहिनि नचंदा आहिनि टपंदा बि आहिनि ऐं प्लस चालीहो बि असां धाम धूम सां झूलेलाल मंदर में मल्हाईंदा आहियूं ऐं प्लस भई जीअं परमानंद प्यासीअ जो कंदा आहियूं लीलाशाह कुटिया जा बि टे ॾींहं चार ॾींहं मेलो कंदा आहियूं धाम धूम सां ॿाहिरां माण्हू जामु ईंदा आहिनि ऐं कंहिं खे बि रोकु टोकु न हूंदी आहे ऐं प्लस ऐं लीलाशाह जो जनमु ॾींहुं बि ॾाढो उत्सव सां मल्हाईंदा आहियूं ऐं राम जनमु ॾींहुं बि ॾाढो उत्सव सां मल्हाईंदा आहियूं ऐं कृष्ण भॻवान जो बि जनमु ॾाढो श श शान सां मल्हाईंदा आहियूं ऐं झूलेलाल जी जो बि जनमु धाम धूम सां मल्हाईंदा आहियूं इन करे सभिनि खे बि कंहिं खे अचण जी मना न कंदा आहियूं सभु अची खाईंदा पीअंदा आहिनि अची नचंदा आहिनि टपंदा आहिनि जामु इंजॉय कंदा आहिनि ऐं प्लस कंहिं खे रोकु टोकु नाहे ॿाहिरां माण्हू ईंदा आहिनि उनखे बि असां रख चवंदा आहियूं अचो विहो अचो ऐं मान इज़त बि ॾींदा आहियूं ऐं उन्हनि खे जामु प्लस हर गरबा बि कंदा आहियूं जीअं त्योहारनि में गरबा बि कंदा आहियूं जीअं त भई सभिनि खे अचण जी मना ही न हूंदी आहे सभु अचो ऐं प्लस गणेश उत्सव बि कंदा आहियूं असां उनखे बि भई जामु महत्व ॾींदा आहियूं ऐं जामु धाम धूम रोटियूं पाणियूं कंदा आहियूं असां सभिनि खे खाराईंदा पीआराईंदी बि आहियूं असां सभिनि खे चवंदा आहियूं अचो